हेलो हँ यौ अहाँके अहाँके दोकानसँ ओथी नेने छलहुँ एक टा एल इ डी बल्ब बल्ब लऽ गेल छलहुँ आओर ओ बल्ब कोनो काज नहि करैत अछि हँ अरे अच्छा देलियै लेकिन अइ ठाँ जले छै कहाँ हो हम तऽ बहुत प्रयास कयलिये बहुत टेक्निशियनके बजेलियै तैयो कहाँ कोनो अथी कऽ कऽ रहल छै ठीक कऽ रहलइए ओ चेक कऽके देलहुँ लेकिन ई की हेतय हम एकरा काल्हि अनलहुँ आओर आइ ने काज करइए तऽ ई सामान लऽके की हेतय से कहु आओर नहि कम्पनी हम ने कम्पनी कम्पनी लग हम नहि ने जेबय यौ हम तऽ सामान अहाँसँ नेने छी ने यौ अहाँ ने एकरा किछु किछु करबय हँ नहि नहि तऽ तऽ ई कम्पनीके दोष तऽ अहाँ दियौ हम तऽ अहाँसँ सामान नेने छलहुँ आओर काल्हिये नेने छलहुँ आओर ओइमे अहाँ एक सालके गारं वारंटी देने छियै एँ आन तरहके रहय

हँ हँ हम कखन आउ आइ साँझ धरि आउ काल्हि तक आबि काल्हि फेर फुरसत हैत कि नहि हैत आइके ने बात करू आइ हम अबय छी दोकानसँ बाहर छी तऽ केओ तऽ दोकानपर हेथिन एँ एना कहु तऽ ई मने ई जे सामान लै छी तऽ ओकरा अहाँ चेन्जो नहि समयपर कऽ दै छियै तखन कोना ई अते सम्भव छै काल्हि भऽ जेतय ने हँ हँ तऽ कए हम हम हम काल्हि कोनो बेरमे कोनो बच्चाके लऽके हम सामान भेजब अहाँ ओकरा ओ ओकरा चेन्ज कऽ देबय जे सही होइसँ दऽ देबय हँ हँ रिसिविंग किएक ने दऽ देब रिसिविंग तऽ छेबे करय अरे काल्हियेके तऽ ई बात छलै यौ कोनो बेसी दिनका तऽ नहि छलै जी जी ठीक छै